आज के हिस हिसाब से हिन्दी भाषा के सामने बहुत दिक्कतें आती है जैसे अन्य राज में जाने के बाद हम जो हिन्दी बोलते हैं लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते कि हम क्या बोल रहे हैं और जब वो लोग बोलते हैं तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं इसमें ब बहुत सारी परेशानी होती है जैसे कोई सामान लेना हो तो अगर हम दुकानदार के पास गए तो क्या लेना है वो हम हम बता रहे हैं अपना ढंग से और वो समझ ही नहीं रहा है त ऐसे में कोई समान लेने में भी बहुत परेशानी होती है इसलिए ऐसा होना चाहिए कि या तो हर जगह हिन्दी हो जाए जो सब आदमी को समझ में आए इस ऐसा देखा गया है कई जगह जैसे बाहर में जब लोग जाता है काम करने तो वहाँ पे कुछ स ऊ सब सब्जी के कुछ और नाम है वहाँ पर लेकिन हम लोग जो हिन्दी में बोलते हैं उन लोगों को गाली लगता है औ सब्जी खरीदते समय वाद विवाद भी हो होने का सम्भावना रहता है हो जाता है वाद विवाद भी इसलिए बहुत परेशानी होता है दूसरा इस्टेट में जाने के बाद हिन्दी भाषा को न समझ पाने के लिए न समझने के कारण बहुत सारे समस्याएँ आती है और इससे बहुत परेशानी होती है